جی ہاں ایک بار میں نے کیرلا کا سفر کیا تھا جو میری توقعات سے کہیں بہتر ثابت ہوا کیرلا جو اپنے حسین مناظر پانی کی نہروں اور پہاڑوں کی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے نے مجھے حیران کر دیا میرا خیال تھا کہ یہ ایک عام سی سیاحتی جگہ ہوگی لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ جگہ ایک جنت جیسی ہے جسے دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا کیرلا کی خصوصیت وہاں کی بیک واٹرز ہیں یعنی پانی کی ایسی نہریں جو جھیلوں سے ملتی ہیں جب میں نے ہاؤس بوٹ میں سفر کیا تو پانی پر تیرتے ہوئے خوبصورت مناظر دیکھ کر حیران رہ گیا وہاں کے درخت پانی پر جھکی ہوئی نالی ناریل کی شاخیں اور ہلکی ہلکی ہوا کا مزہ ناقابل بیان تھا اس کے علاوہ کیرلا کی ثقافت بھی بہت دلچسپ ہے وہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز ہیں اور ان کی زبان لباس اور رہن سہن دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہندوستان کے دیگر علاقوں سے کتنی مختلف ہے کھانے کے حوالے سے بھی کیرلا نے میری توقعات سے بڑھ کر لطف دیا وہاں کا سمندری کھانا خاص طور پر مچھلی کے پکوان اور کوکونٹ کا استعمال میرے لیے نیا تھا اور ان کا ذائقہ لاجواب تھا کیرلا کا یہ سفر میرے لیے ایک یادگار تجربہ رہا اور میں نے وہاں کے مناظر لوگوں اور ثقافت سے جو کچھ سیکھا وہ میری زندگی کا ایک خاص حصہ بن گیا